आं फ्लिपकार्ताव मोनसे देनिम जिन्स अर्दार खालामदोंमोन आरो बे जिन्स लंपेन्ताहाय बेराद मोजांनो मोजां सफैदों बेनिखायनो आं जोबोर बेखौ मोजां मोनदों बेखौ